हय गोंयांत जी हॅल्थ एन वेलनस सेंटरर्स नावांची जी सेवा जी आमकां केंद्रांतल्यान मेळ्ळा सगळ्यां देशभरांक पावलां ह्या सेवेक लागून सगळ्यां हेल्थ सेंटराची सगळ्यां भलायकी केंद्राची खूब सुदारणां जाल्ली आसात तशेंत सेवा दिवपी जें कर्मचारी तें खूब बऱ्या रितीन काम करतात उदारणां सांगपाची जाली जाल्यार सादारण पोलियो सारकीं दुयेंस दोन हजार अकरांक जें आमी एलिमीनेट केल्ले आसा जो पोलियोक आमी मिन्स आमी जें हांव बी एक हॅल्थ वर्कर म्हणून उमेदिन सागूंक सोदतां की पोलियो सारकीं दुयेंसां आमी ना केल्ली आसात तशेंच मलेर मलेरिया सारकीं दुयेंसा आज खूब कमी मेळटात चुकून खंयचो तरी एक एक केस मेळटा जी खंयच्यान तरी हांगा गोंयांत पाविल्ली आसा डेगूं सारकी दुयेंसा अशीं खूब कमी जाल्ली आसा टिबी सारकें दुयेंस आमी आतां पुराय ना करूंक सोदतात गांवां गांवांन गांवगिरें वाठारांत वचून घरान घरान वचून सिप्टोमेटिक कोण पेशंट कोण आसत जाल्यार तेंचे आमी थुकी तपासतात कोण आस मेळ्ळे जाल्यार आमी ती तपासूंक धाडटात आनी तपासले तेजो रिपोर्ट जर पोझिटीव येयलो जाल्यार आमी तेंका घरां वचून मुफ्त ट्रिटमेंट दितात हें एक बरें योजना सरकाराची तशेंच सगळें प्रिमायसिस जें हॅल्थ सेंटरानी जें बिल्डींगो जें म्हणजे जें प्रिमायसिसाची गरज आसा ती योग्य रितीन केल्ली आसात थोडीं सुदारणां अजून करपाची आसात ताका लागून हांव समाधानी आसां